हेल्ल' ओइ लोगो पिकनिक जाहैगोन दा हाग्रामायाव ज' रायज्लायदोंमोन जों बेखौनो नोंनोबो खबर हरदों ओमफ्राय फैसाखौ बारा खाङाखै बाजौ रांल' खांदों बेदरफ्रा अमा बेदर ओमफ्राय दाउ बेदर लानोसै बयलारखौ लानांगौ ना लकेल दाउखौ लानांगौथाय हांसोबो लादेरनोसै जायो ओमफ्राय मैगं थाइगंआ माथो कबि होनोसै कबि आलुखौ ओमफ्राय माथो होदेरबावनाय टमेट' होदेरगोन ना होदेरा औ औ बे दालिखौ नांगोन ना नांलाथाय सिख्लाफ्रा जाया नालाय थांनाया माथो लानाय विंगार फिलफिलिजों थांसै फिलफिलि जायगा जानाय नङादां नै बेयावने न' खाथिनि मानसिया दामखौ बांद्राय बुंद्रायदों गोबां बिथारदों औ बेखायनो जों मा सानदों अट'खौनो खेबसे लांनोसै नामा औ ओमफ्राय माथो माथो गानगोन औहाय बुरिद्राय नुयो सुरिदारखौ जों सिख्लासो ना मोजां एसे कम्फ'रटेबोल बिदिनो एसे जगिंआव थांग्रा बायदि माबा मा होनो थ्रेक पेन्ट बायदि गानलांनोसै ओमफ्राय ख्रप थप जायोदा औ दा खेबसे आरोबाव खेबसे जयै रायज्लायनानै खनफर्म खालामनोसै जायो दा औ दे दे दे औ